सर्दी ज़ुकाम लाइ त असांजा जेके वॾा बुज़ुर्ग हूंदा हुआ असांजा जेके घर जा वॾा माण्हू हूंदा हुआ उहे त सर्दी ज़ुकाम लाइ हल्दी वारो खीरु पीयो या फिर माखी खायो और चवंदा हुआ की चांवर वांवर न खायो थधो पाणी न पीयो थधो शरबत न पी गर्मु गर्मु खायो कुझु थधी शइ न खायो त इन्हनि सभिनि लाइ असांजा घरेलू नुस्का हूंदा हुआ और असां अॼु जी जनरेशन ॾिसूं तुर कुझु थिए थो त असां ॾाढी जल्दी डॉक्टरनि ॾिए भॼी था वञूं घर जो असां कुझु बि नुस्को नथा कयूं घर जो इलाज़ु नथा कयूं असां गर्मु खीर करे उन में हिकु ॾेढ चमिचो हैड विझूं बढ़िया अदरक विझूं त इन असांजो इन सर्दी ज़ुकाम ठीक थी वेंदो असांखे डाक्टरनि ॾिए वञण जी ज़रूरत ई कोन्हे बढ़िया सां खीर वीर पीयूं मस्त त इहे सर्दी ज़ुकाम आराम सां लई वञे असां ॾाढी टेंशन कंदा आहियूं हेॾे होॾे भॼी वेंदा आहियूं त असांखे हेॾे होॾे वञण ई ज़रूरत ई कोन्हे जॾहिं इहे नंढा नंढा नुस्का असां घर में अपनाईंदासीं त असांखे कुझु थींदो ई न इन जे करे असांखे इहे घर या ई नुस्का करणु खपनि